जी मैम मिल जाएगा ना हाँ हाँ मैम मिल जाएगा जी मैम हाँ मैम बता सकती हूँ मैम आप आ जाइए देख लीजिए कैसा है नहीं मैम घर तक तो पहुँचा देंगे और फिर बाद में आप बोलेंगे कि ऐसा निकल गया ये वो उससे अच्छा आप आ जाइए देख लीजिए आमने सामने तो आपको ठीक हाँ तो फिर आप दो तीन दिन बाद आ जाइए ताकि आपको परेशानी ना हो नहीं तो हम पहुँचा देंगे और फिर उसमें कुछ कहीं गड़बड़ी हो गई तो फिर आप बोलोंगे कि ऐसा हो गया ऐसा निकल गया वैसा निकल गया आपको भी परेशानी आपको परेशानी होगी और मुझे भी परेशानी होगी इसलिए आप आ जाइए देख लीजिए और फिर पहुँचा देंगे हम ही

कब आओगे आप ठीक है आप आ जाइए कॉल कर देना आपने

आप आ जाइए आमने सामने बात कर लेंगे आप कब आ रहे हो वैसे नहीं तो फिर दुकान बंद रहेगी उस दिन आएंगे आप और फिर बोलेंगे कॉल करके कि आज तो दुकान बंद है और हम आ गए थे हाँ ठीक है ये ठीक रहेगा आप कॉल कर देना ताकि हम आपको बता देंगे कि दुकान चालू है या बंद है फिर